आमच्या भारतांत खूब बरीं बरीं हॉस्पिटलां आसात आनी थंय बरो उपचार दिता आमचे बरो उपचार दिता म्हणून आमच्या भारतांत श्रीलंका पाकिस्तान अशे खूबशे देशाचे लोक येतात आनी आमच्या गोंयांनूय बरें हॉस्पीटल आसा गोवा मॅडीकल कॉलेज हातूनय बरो उपचार दिता अशेंच सावंतवाडी कारवार अशे लोक येता आनी तांकां थोडे कितें पयशे भरचे पडटा आनी गोंयकारांक हातून सगलें फ्री आसा आनी चड बरें हें दिता